माइयाथ' गायखांबायानो जोंहा

जोंनि गामियावथ' माइया जानो थाखाय खोब थान मान बिदिनो बिघायाव बिदिनो बिघायाव रनजित माइफ्रा सय मन सात मन बिघायाव बिदिनो हा नाइयै नाइयै ल'येसआव मानि सारि मन थिन मन बिदिल' जायो जोंनाव मानि जाम्फैबो गैयाना जोंनाव जाम्फैनि दैबो सब समाय मानि रिगुलार थांबाय थाया बे हिसाबै मानि माइया एग्रिकाल्सारनिफ्राय एग्रिकाल्सारनिफ्रायथ' मोनदोंमोन दंनाया दंमोन गेट सुइस गेट दंमोन लङानिफ्राय थांनाय जोंनाथ' जोंनाथ' बे ब'रागारिनियानो जेन'बा गामिया नोंथ' मिथिखायोखा

ओरैहाय बे नांगौ टाइमाव मोना नांगौ टाइमाव मोना आरो बे माबाया जाम्फैया मानि सेरैखम जाम्फै नङा बेनि फ्रब्लेमावनो माइफ्रा मानि जोंनि बरागारि ओनसोलावहाय दैनि रिगुलार गैयैआवहाय थोयैआवहाय गैयैनि जाहोनावहाय माइफ्रा खोब मानि आबादफ्रा मानि खमजर आरखि

नोंसोरनिथिं जायोना अ औ औ औ

आटसा सा सा ओरैनो ओरैनो दुइ बिघायाव दुइ बिघायाव बेसेबांसो मन मोनगोन नोङो मानि फार बिघा फार बिघा फार बिघा मानि नय अ थिगैनो दं मोजां मोजां फ्रपिट दं बरथमानथ' फाथोफ्रा नोङो मोजां मार्केटयाव

थिगैनो दं औ औ औ जाम्फै थायोबाथ' नों फ्रबलेमानो गैया जोंनाव दे होमबा दे थेंकिउ थेंकिउ